हैलो ओला असांखे सुभाणे हिकु ॾींहुं लाइ जबलपुर पिकनिक ते वञ टिणो आहे असां चारि जणा आहियूं त तव्हांखे जेकी वॾी जीप या कार अथव हुअ ॿुधायो त असां हुअ बुक कयूं त तव्हां घर अची असांखे वठी हलो